सुमन अवारीआ आंनो बे गामियाव गोबावआनोसै जन्मनिफ्रायनो बे गामियावनो थानाय जायो औ मिथिनाया मिथियो एसेखौनो मिथियो बांसिनानो नोंथाङा सोंनो हागोन जोंनि गामिनि खाथिआवनो जायो बिदिनो एख किल'मिटारसो गोजान जागोन खाथियानो फैयोब्ला हागोन देखाय हैनो हागोन लांनानै हाय थांफानो हागोन ओरैनो सरासनस्रायै मोख्रा ओमफ्राइ मैदेर बिदिनो बिसोर मोननै जिनिसखौनो बांसिन नुनाय जायो ओमफ्राइ माखासे दाउसिन फोरबो नुनो मोनो राहाया दङ आनो नोंथांमोनहा थाफैनो गोसोबा थाफैनो हागोन आरो जायगाखौ मोजाङै गिदिंनानै नायनो हागोन खाथि फोराव हटेलफोर दङआनो जा बेवहाय सानजौफुनि जानाय फोरखौहाय जानो हागोन जागोन दे